سترہ بائیس ہزار پانچ سو تیرہ ستہتر ہزار نو سو ننانوے پانچ لاکھ تیرہ ہزار دو سو تین سات لاکھ اکیانوے ہزار دو سو بارہ